महाराज तुस डाक्टर राजिन्दर होर बोला'रदे अच्छा अच्छा महाराज में थुआढ़े कोल पंदरां दिन पैह्ले में दंदे में दाड़ै कुंदा लग्गा दा में दोआ दित्ती मी फर्क नी पेआ यरो हां जी महाराज तुस बौंह्दे कुत्थै न जगह् नांऽ सनाओ हा बौंह्दे कुत्थें न तुस जगह् दा नांऽ सनाओ हा अपना महाराज तुस बौंह्दे ते हैन तुस जित्थे बौंह्दे आदर्श कालोनी बौंह्दे पर में थुआढ़े शा दोआ लित्ती होर मिगी फर्क बिलकुल नी होएया जियां दाड़ा पूरियां कुन्दे खाद्धी दियां होर मिगी फर्क बिलकुल नी होए दा महाराज आऊं आया हा पैह्ली तरीक आया हां आऊं मेरा नांऽ अजय कुमार दिक्खो तुस दोआ लित्ती थोआढ़े कोला मी फर्क बिलकुल बी नेईं होए दा हां महाराज हून सनाओ मिकी कोई दस एह्दा सनाओ कि लाज सनाओ आऊं किस दिन आमां दोआ नेहा मिगी जेह्दे ने फर्क पेई जाए देई चुका दा पर मिगी फर्क नेईं नेईं ना होएआ ओह्दे कन्नै महाराज में पूरी भाल कीती पर मिगी फर्क नि पेआ ओह्दे कन्नै दोआ कोई दुई देओ भैड़ी शा भैड़ी दोआ देओ एहदे मेरी महाराज चलो ठीक ऐ महाराज सनाओ भाल असें पूरी कीती होर फर्क नि पेआ थोआढ़ी दोआ गै उ'ऐ नेही ही अच्छा चलो ठीक ऐ महाराज तुसें फोन करी लैगा तुस किन्ने रपेऽ लैंदे दाड़ पुट्टने दे जां ठीक करने दे हां जी महाराज चलो महाराज कोई गल्ल नी पैसे लेई लेएओ पर एह्के ने फर्क पौना चाहिदा मेरी दाड़ै गी चलो ठीक ऐ महाराज कल फ्ही फोन करी लैगा होर आई जाह्गा थोआढ़ी दकाना उप्पर किन्ने बजे खुलदी दकान अच्छा ठीक ऐ महाराज आ'ऊं नौ बजे आई लैन लग्गी जाह्गा चलो ठीक ऐ